बर' रावआ बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन रावफोरजों सोमोन्दो थानायफोरा जादों जेरै बांलाजों बर' जों गोबां सोमोन्दो दं जेरैहाय ओंखामखौ बांलानि भात बर'नि ओंखाम मोसौखौ गरु मानसिखौ मानसि बुंखायो आरो बर' रावआ बे ओन्सोलनि गोबां बांलाजोंबो सोमोन्दो दङ बांलाफ्राबो बर' रावखौ गोबां रायलायगासिनो आरो बांलाफ्राबो बर' रावखौ गोबां रायज्लायो आरो बर' हारियाबो बांला एबा एसामिसफोरखौ गोबां रायज्लायनो हाग्रा एबा बुजिनो हाग्रा जाबाय आरो गोबाङानो एसामिस बांला बेफोरबायदि रावखौ रायज्लायो आरो बेफोरनो गोबां सोमोन्दो गोनां जाबाय जेरै बर' रावखौ गुबुन हारियाबो मिन्थिनाय जाबाय गुबुन हारियाबो बांला रावखौ गोबां रायज्लायग्रा जाबाय बर' रावआ बे ओनसोलनि बांग्ला बांग्लाजों गोबां सोमोन्दो दङ बेखौनो आङो बुंनो सोनो